ओइ फिजि ओइ जि सुनांगौमोनहाय औ बबेयाव दं नोंलाय फिसाफोरनि गाननाय जोमनाय बिसना सादोर दे दे बिदिबा थाब फै दङहाय फिसाफोरनि गानस्लायनाय बायदिसिना लंपेन्ट गस्ला बिसना सादोर अनेकथा आयु घन्टा हिसाबसोबा मालाय जेरैबो मालाया जेरै होदों एरै होनोसै बाल जाया होम्बा फैग्रोदोल' नोङो

न' सिबनांगौ बासोन सुनांगौ आं लोमजादों मावनो हाथाराखै आङो अनेकथा खामानि दं अनेकथा खामानि दं संसार जानायाव मा खामानि दं बेनो सेस दंजोबो आं लोमजानानै मावनो हायाखै

बे माइरंबो जावनांगौ दं गोबोर दं गोबोरखि गारनो मोनाखै सिथ्ला सिबनो मोनाखै जि सुनो मोनाखै आरो माइरं जावखांबा खामानिया जोबोबा माने सान्दुं दुंबा जि माइ लामनोबो लानांगोन आङो माइ लामनायावबो औ बाख्रिनिफ्राय माइ बरनगोन माइआथ' दिहुननांगौथ' बुरजायैनो दङ ओइ बेफारिबो फैगोन ना बेफारिनोबो हरनाय जागोन आरो न'आवबो लामनो औ न'आवबो लामनो दिहुननाय जागोन दे होम्बा थाब फै राखाङाखैहाय फैदो दे नोङो